भारतीय शिक्षा व्यवस्था जे छै से एखन जे छै से पुरान परम्परासँ चलि रहल छै लेकिन ओइमे किछु सुधार करैके जरूरत छै अइमे रोजगार परकके व्यवस्था सेहो करै पड़तै कियाकि आदमी जाहिसँ नियत पढ़ाई पढ़िके जे छै नौकरी नहि पाबि पा रहल छै एम ए आदमी कऽ जाइ छै बी ए कऽ जाइ छै लेकिन बैसल रहै छै घरेमे रहै छै आओर उ की कऽ सकै छै तऽ एहि लेल जे छै से अइमे किछु रोजगार परक व्यवस्था सेहो कयल जाइ आओर किछु रोजगारके गारंटियो देबऽके व्यवस्था अइमे होबैके चाही किएक कि अहि लअ कऽ जे छै से शिक्षा व्यवस्थामे किछु बदलाव होबऽके चाही नहि तऽ आदमी जे छै से पहिने जेना रहि जेतै जेना समयके हिसाबसँ सब किछु बदलि रहल छै आओर बदलऽके हिसाबसँ शिक्षो व्यवस्थामे बदलाव करऽके चाही जैसेकि एहन व्यवस्था होइ जाहिसँ की हमसब किछु कऽ सकी किछु आगाँ कऽ सकी एते बैसल नहि रही आओर जे छै से जहन अर्थके कमाई होबऽ लगतै तऽ हमसब किछु कऽ सकै छी अइमे आओर हम किछु नहि करब एखन जे छै से हमहुँ जाहिसँ एम ए कऽ के बैसल छी गाँवमे एम्हर ओम्हर ट्यूशन पढ़ा रहल छी आओर जे कनिका मनिका आमदनी होइए एहिसँ लअ के चलि रहल छी तऽ एहि लेल शिक्षा व्यवस्थामे जरूर सुधार होबऽके चाही एहि लेल हम जादा किछु आब अइसँ अधिक की कहब की अइमे जे छै से जेना आर्ट्सो विषय अगर रहै छै चाहे साइयन्सो विषय रहै छै तऽ आदमी घरपर बैसल रहै छै आओर हम टेक्निकल शिक्षाके ओयमे कनिका मनिका सेहो होबऽके चाही जे आदमी है से एक आदमी जे छै से अगर एम ए ओ करैत उहोमे ओकरा कोइ चीज जे छै से राखऽके किछुसँ जे छै से कमाईके मौका भेटै किएक कि खेतिये बारीपर सब लोग निर्भर रहतै तऽ ओहिसँ जादा किछु नहि भऽ सकै छै बस एतबे